हेलो जी हमर नाम सुधीर चन्द्र भेल जी हमर घर सीतामढ़ी जिला मे एक गाँव हय भासर वहां से हम हमर गाम वहीँ भेल भासर से हम बोलै छी हम यहीं पर भासर मे ही एक सरकारी इसकुल छै राजकीय मध्य विद्यालय भासर मे तऽ हम कक्षा नओ मे पढै छियै जे हमरो सब के अच्छा विषय हमरा लगै छै हिन्दी लागै यऽ हिन्दी हमर लेल सबसे अच्छा विषय हय बोले मे लिखे मे हमेशा से हिन्दी के विषय मे हमरा से हमेशा से ओहिमे रहल के इंटरेस्ट जी हमरा जे हिन्दी के जे विषय हय ओहिमे जे भी कविता सब होइ छै कविता सब हमरा बहुत अच्छा लगै यऽ ओहिसे हमरा प्रेरणा भी मिलै यऽ जितना भी चाहे ओहिमे हरिवंश राय बच्चन के जे कविता छै चाहे उसमे आओरो सब भी कविता सब जे छै ओ सब हमरा बहुत अच्छा लगै यऽ प्रेरणा मिलै यऽ हमरो आगे सपना हय कि हम हिन्दी पढे के एहिमे आओर आगे पढाइ कर के कि मतलब हिन्दी के कविता बनी कविता लिखी अभी कविता हम लिखै नहि छियै लेकिन भाषा के पूरा अच्छा से समझै के कोशिश कर रहल छी ताकि जब हम दसमा पास करके आगेमे जाइ तऽ फेर आगेके पढाइके भी हम इहे इहे सबसे हमरा नीक लगै यऽ हिन्दी ताकि हिन्दी अपन राष्ट्रीय भाषा भी छै सबसे ज्यादा भाषा इस्तेमाल होइ छै हिन्दी के हर जगह हर लोग हिन्दी जनै छै हिन्दी सबसे आसान भी हय बोलचाल मे हमरा गामो मे हिन्दी जादा बोलै छै बुढ पुरान सबसे भी हिन्दी बात करै मे कोइ दिक्कत नहि छै तऽ ई हिन्दी अपन उहे ओही के लेल आगे हमर हिन्दीये पढै के छै तऽ हिन्दीये मे हमर अपन आगे जे भी हय सपना हिन्दीये मे पूरा करऽ चाहै छी साहित्य लिखी अभी तऽ हम नहि लिखली यऽ लेकिन हम भाषा पकड़ैके कोशिश अभी करै छी आओरो विषय भी पसन्द छै की संस्कृत हमरा बहुत दूसरा मे संस्कृत भी हमरा बहुत पसन्द छै संस्कृत हमर सबसे पुराना भाषा छै संस्कृत से ही हिन्दी निकलल छै संस्कृत तऽ ओहि सऽ कम उपयोग मे आबै छै संस्कृत मे हमसब थोड़ा बहुत जनै छियै जेतना भी वेद हय पुराण हय ऋषि मुनि सबके जे लिखले रहलै सब संस्कृतेमे लिखले छलै यऽ नया मे ओकरा हिन्दीमे सब कयल गेलै यऽ तैं हमरा मतलब संस्कृत भी अच्छा लगै छै कथीके बारे मे जी कथी कहली यऽ ठीक हय मैम ठीक हय मैम प्रणाम